प्रणाम प्रणाम की हाल छै ठीक छी खाना आर खयलहुँ की खाना की सभ खयलहुँ हैयौ दाल रोटी हमरा तऽ ओ खाना नहि पसन्द पड़ैए हमरा तऽ चूड़े दहीके जादा इच्छा होइए दहिए चूड़ा कऽ इच्छा होइए ओएह खयलहुँ सबजी खयलहुँ कनि ऊपरसँ नहि सबजी भेल कनि नीमक मिरचाइ भऽ जाइए निमको कनि भऽ गेल तऽ ओएह खाकऽ हम सही रहैत छी पसन्द यऽ खाना की सभ पसन्द अबैए बाहर कऽ नास्ता नहि पसन्द करैत छियै नहि बाहरके नास्ता खएलौ नहि करू परमे कम ध्यान दियौ जेनाकि पुरना पुरना लोक सभ कहैत जे जदि खाएब अहाँ बजारी चाट तऽ अहाँ पकड़ब खाट तहि दुआरे अहाँ चाट परमे कम ध्यान देल करू बुझलहुँ ने हँ स्वक्ष भोजन रोटी सबजी इएह पर ध्यान दियौ दूध दही खाउ बुझलहुँ ने दूध दही खाउ आ चाट पर नहि ध्यान दियौ हँ ठीक छै ठीक छै हमरा अपना हमरा खाना रहऽ दियौ ओएह दही चूड़ा भेल एतबा भेल भैंस रखने छी भैंसके दूध होइए दूध खयलहुँ बस सबजी खयलहुँ अइ करू हाँ हमरा ई बड़ नीक लगैए बुझलहुँ ने